गुजरात में यात्रा करण में कोई डपु कोन्हे पर पंहिंजो ध्यानु तव्हांखे पाण रखणु घुरिजे छाकाणि त पंहिंजियूं अखियूं ऐं कन खोले रखंदा रखणु खपनि सिर्फ़ु पाणीअ में वञण ते बि पंहिंजो ध्यानु रखणु खपे अॼु कल्ह फ़ोटो कढणु महिल बि खाधा पीता खाइणु महिल बि टाएम ते घुमणु फिरण ते सामान जो सभजी ॻाल्हि में तव्हां ध्यानु रखंदा त सुठी यात्रा करे सघंदा